जय झूलेलाल जीअं त सरकारु घणी योजनाऊं ठाहियूं आहिनि जीअं त आयुष्मान हेल्थ केयर पर मां हिनजो लाभु कोन्ह वरितो आहे जेके ग़रीब माण्हू आहिनि हुननि जो अ हुननि उन्हनि जो लाभु चङो वरितो आहे अगरि सरकारु इनजो अञा चङो प्रचार कयो त मां बि भविष्य में हिनजो लाभ वठण चाहियां थी अगरि थी सघे त मां हिनजो लाभु ज़रूर वठंदसि